میں نے ایک ورچول ریالٹی گیم کھیلا ہے لیکن بنا ہیڈ سیٹ کے کھیلا تھا تو کافی نیا تجربہ تھا اور پتہ چلا کہ ہاں کہ سامنے دکھنے والی چیز جو سامنے نہیں تھی اس کا اندا اس کو کھیلنے کا اندازہ ملا